ओ अच्छा अहूँ अही ट्रेनमे छी हम तऽ मुम्बइ जाइके छै देखू इत्तेफाक भेल कि एक्के ट्रेनमे मिल गेलहुँ सब ठीक छै अहाँ अपन धिआ पुताके समाचार कहू

हूँ नीतीशजी की कहू नीतीशजीके बारेमे पलटू नेता छथिन बहुत ओ बस अथी करै छथिन पलटू एक नम्बरके पलटू छथिन हँ नेता दुनूके एक्के छथिन ने नीतीशजी तऽ हाल दुनूके एक्के रहतै ने हुँ हुँ नहि एम्हरो कोनो विकास नहि होइ छै शिक्षाके देखिए रहल छी कॉलेज सरकारी इसकुलमे सब जाइ छै ओनाहिते आबि जाइ छै टीचरसब एकदम केहन केहन बहाली केने छथिन कोइ भी विकास नहि छै आओर हुँ सही सुनने छी ओ अगर दरमाहा समयपर नहि दै छथिन आओर जब वोट लेबाके रहै छै तऽ लम्बा लम्बा छँटे छथिन आओर जब अपन काम निकलि जाइ छै तऽ भऽ गेलैए जनताके जनताके तऽ मूर्ख समझै छथिन हुँ हुँ तऽ वएह तऽ ओ साफ वोट लेबैके एगो अथी छै जरिया नहि तऽ हुँ हुँ हुँ हुँ हुँ रोड रोडसबके कोइ सुनवाइ नहि छै रोडसब एना टुटल छै उपरेसँ उपर पइसा आबै छै लोक खा जाइ छै हुँ वएह तऽ हुनकासँ नीक काम हेबे नहि करै छै हँ पलटू छथिन पलटू हुनकर नामे छिअनि पलटू नेता वएह बाढ़ि अबै छै ओत्ते आदमी मतलब पीड़ित रहै छै बाढ़िसँ डैम वैम किछु नहि बनबाबै छथिन डैम वैम बनबा देथिन तऽ ओहिसँ पानि हमरा सबके सेव होइतै हुँ

हुँ नेताके कोना छै ओ तहिना जाकऽ पड़लै हुँ अहूँ सबके तऽ एगो एक्जाम होइवला रहै सरकारी ने कोइ ओकर की भेल पता नहि हुँ हुनकर बदला हुँ

हुँ आगे नीके होके चाही लेकिन ई बहुत पलटू नेता छथिन हिनकापर भरोस नहि करल जा सकैए बड़ी काल चर्चा बतिया लेलके ठीक छै तऽ आब हमरा स्टेशन आबि रहल अइ हम उतरै छी